ہماری کمیٹی میں ہمارے سماج میں ہولی کے وقت لوہڑی کے وقت اور دیوالی کے وقت اور دشہرے کے وقت رقص بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہاں اکثر لوگ کچھ لوگ تو شراب بھی پی کر رقص کرتے ہیں جو کہ بہت عام ہے